भैया मुझे एक फ़ोन चाहिए था अच्छी वेराइटी का रहना चाहिए और थोड़ा आपको नॉलेज होगा तो आप अपने हिसाब से दिखा दीजिए मुझे इतना नॉलेज है नहीं वैसे बस रैम वगेरह थोड़ी अच्छी रहना चाहिए स्टॉरेज वगैरह अच्छा रहना चाहिए कैमरा वगैरह अच्छा रहना चाहिए आप अच्छी कंपनी का दिखाइए ओर ऐसा दिखाइए जो चलने मैं भी अच्छा हो मेरे पास फ़ोन है लेकिन ना वो फ़ोन जैसे कि हैंग होता है कभी उसका स्टोरेज भी फ़ुल दिखाने लग जाता है तो वैसा नहीं होना चाहिए वैसी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए भैया आप मुझे दिखा दीजिए मैं देख लूँगी तो अच्छा रहेगा तो मुझे पसंद करने के लिए अच्छा रहेगा कि मुझे कोनसी लेना चाहिए आप दो तीन कंपनी के दिखा दीजिए मुझे भैया इसमें थोड़ा अच्छे मैं नहीं मिलेगा जैसे कि जिसके कैमरे वगैरह अच्छे हों और क्वालिटी भी अच्छी रहना चाहिए रंग वगैरह हाँ भैया इसको ऑन करके नहीं देख सकते क्या मतलब फ़ोटो वगैरह कैसी आती है ऐसे नहीं देख सकते हाँ आप ही खोल दीजिए भैया इसकी पैकेजिंग भैया दिखने मैं तो बहुत अच्छा है आप ऐसे ही कैमरा वो देख कर बता सकते हैं मुझे और भैया इसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी रहना चाहिए मतलब फ़ोटो वगैरह फ़टना वटना नहीं चाहिए हाँ भैया वैसे मैं आपकी शॉप से ही खरीदती हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छे मिलते होंगे तो आप अपने हिसाब से बता रहे हैं तो लग रहा है कि अच्छा ही है और हाँ तो अगर एक दो कंपनी के और अच्छे होंगे तो आप मुझे दिखा दीजिए ना मैं देखना चाहूँगी हाँ तो भैया ठीक है लेकिन प्राइस आप थोड़ी ऐसी कर दीजिए कि आपको भी नुकसान ना हो और मुझे भी नुकसान ना हो बहुत ज़्यादा लग रही है ठीक है और इसकी गारंटी कब तक है भैया इसकी गारंटी ठीक है तो भैया आप इसे पैक कर दीजिए जी बिल्कुल अगर ये फ़ोन अच्छा चलेगा तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी ठीक है भैया ठीक है आप पैक कर दीजिए ठीक है